आमच्या काणकोणांत मुखेल पीक म्हणल्यार भात आमचें भाव हे दोन पावट घेतात एक हाका आमी वांयगणे पीक म्हणटात आनी दुसरें सर्दी तशेंच आमचें हांगचें वेळीप समाज कामत म्हणून करता तातूंत ते मिर्चीचें पीक घेतात हातूंत भेंडेय बी रोंयतात आनी खूब तरेच्यो भाज्योय बी रोंयतात तशेंच भाकीचें म्हणल्यार बाकीचें म्हणल्यार सुपारी काजू नारळ हळद हें असलेंय बी काणकोणांत पिकता ताजे भायर काणकोणा जें बागांनी पीक घेतात ताका ते स्प्रिंकलर वापरतात ताजे खातीर स्प्रिंकलर वापरतात काही ठिकाणी सीबक शिंचन वापरतात तशेंच पाटाचेंय उदक वापरतात आनी मेन म्हणशीत जास्तीत जास्त लोक भायलें खंयचेंच खत वापरनासतना शेण खत वापरतात